हा हलो जय झूलेलाल त इअं आहे मां हिकिड़ो डिग्री कोर्स कयो आहे हिकिड़ो कौशल जो कार्यक्रम बि कयो आहे ऐं छें महीने जो हिकिड़ो डिप्लोमा कोर्स बि कयो आहे त तव्हांजी कंपनी में काई नौकिरी आहे छा मुंहिंजे लाइ अच्छा नौकिरी किथे आहे मुंहिंजे लाइ

ॾिसो मां त अजमेर में रहंदी आहियां त जेकर अजमेर में मिले त ॾाढो सुठो आहे वरी हेॾो परियां अकेले वञिणो पवंदो अच्छा त हुन में छा करिणो पवंदो नौकिरीअ में मूंखे हा मां कंप्यूटर ॼाणा अच्छा ऐं पघार घणी ॾींदा ॿारहं तेरहं त घटि आहे न तव्हां मूंखे हेॾो परियां था मोकिलियो पोइ वरी अचणु वञण जो ख़र्चु बि त थींदो न हा त थोरो त वधायो घटि में घटि पंद्रहं खणी ॾियो त मुंहिंजो किरायो त निकिरे न ठीकु आहे ठीकु आहे हा त तव्हांजी ऑफ़िस आहे किथे शास्त्री नगर में अथव शास्त्री नगर में कहिड़े हंध अथव हिते शॉपिंग सेंटर जे आसिपासि में अथव या एन आई टी जे पासे में अथव अच्छा अच्छा न न हा ठीकु आहे हा हा त कमु रुॻो कंप्यूटर जो ई आहे न मुंहिंजो ॿियो को त कमु काने न ॿुधायो न घणे लॻे खां आहे घणे लॻे ताईं आहे हा नव खां छह ठीकु आहे हाणे इहो त अचिणो ई पवंदो हा न हेतिरो त ठीकु आहे हा न न

हा हा हा मां सॼो बायोडेटा हितां खणी ईंदसि पंहिंजो फ़ोटो बि तव्हां घुरियो पिए न शायदि त हा त पासपोट साइज़ फ़ोटो बि खणी ईंदसि ऐं सॼी बायोडेटा खणी ईंदसि मां पंहिंजी ठीकु आहे पोइ सुभाणे गॾिजूं था मां सुबुह जो नवें लॻे पहुची वेंदीसांव ओके ओके जय झूलेलाल